मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अज्ज में तुसेंईं नमां बच्चा जिसलै जमदा ओह्दे बारे च सनान्नां के केह् रिचुअल होंदे मतलब केह् मतलब इं'या केह् होंदियां गल्लां एह् होंदियां गल्लां होंदियां ते केह् ध्यार मनाए जंदे जि'यां नमां बच्चा होआ ते जि'यां जि'यां नमां बच्चा होंदा ते उसी घर सददे ते आह्नदे ते इक्की दिन तक्क नुहाड़े मां बब्ब भिट्टे होंदे मतलब इक्की दिन तक्कर नुहाड़े मां बब्ब भिट्टे होंदे ते तेल चोंदे कोई नमें कपड़े निं पांदे नां कोई जादै तड़का तुड़का लांदे ना कोई मंदर मुंदर जंदे ते जेल्लै इक्की दिन होई जाह्न नुहाड़ा सूत्तरा बनांदे प्ही सूत्तरा बनांदे प्ही नुहाड़े बाद धाम धुम्मा करदे ते खुशियां होंदियां ते लोक मंदर मुंदर जंदे ते मठाइयां मठुइयां दिंदे ते ओह्दे बाद दौ इक्क डेढ़ साल बाद मूनन होंदे मूननै दे कार्ड छपांदे प्ही मूननें दी धाम होंदी प्ही मूननें दी धाम होंदी प्ही होर खुशियां होंदियां फिर कार्ड जागत होऐ ते नुहाड़ा होंदे ते कुड़ी होऐ ते किश निं होंदा ते बचारी इं'या रेही जंदी ते दौं दौं ढाई साल बाद कुड़ी स्कूल जंदी ते जागत जागतै दे मूनन शूनन होंदे ते प्ही नुहाड़े फोटु फुटू खिच्चदे फोटु फुट्टू खिच्चदे जेल्लै त्रै चार सालै ई ओह् स्कूल पाई ओड़दे दे प्ही जेल्लै स्कूल प्ही जेल्लै स्कूल दौं नंगे नूंगे फोटु खिच्चदे नुहाड़े दौ त्रै साल तक्क बच्चा जेह्का होंदा ओह् मजे च रौहंदा ते त्रै त्रै त्रै साल दे बाद नुहाड़ी पढ़ाई शुरू होई जंदी जेह्की नुहाड़ी मस्ती मुस्ती होंदी ओह् त्रै साल तक्क गै चलदी ते एह् इत्थै इक्क दोस्त ऐ नुहाड़ै मूनन बी दिक्खे में रोहित नांऽ ऐ नुहाड़ी फोटो दिक्खी नंगी फोटो दिक्खी खड़ोई दा इं'या खड़ोई दा इं'या पग्ग पुआई दी लाल ते इं'या नंगा खड़ोता दा ते नुहाड़े पापा उसी इं'या छलारू छलारू आखदे नुहाड़े पापा उसी इं'या खड़ोई दा पग्ग ब'न्नियै इं'या हत्थ पिच्छें पिट्ठी पर रक्खे दा इं'या गै खिट्ट ला दी पर नुहाड़ी मम्मी नुहाड़े पिच्छें लग्गी दी पर नेईं रुक्का दा ऐ ओह् ते